जम्मू दे आर्ट ऐंड़ क्राफ्ट पर साढ़ा बड़ा पराना योगदान ऐ जे चनार दे पत्तर दी गल्ल गै कीती जा ते इक चनार दे पत्ते गी पशमीनें दे शाल पर इन्ना शैल गड़ी दित्ता जंदा कि उस पशमीनें दे शाल दी इक बैल्यू लक्खां च चली जंदी ते उद्धर गै गल्ल कीती जाए डोगरी झुमके दी ते इन्नी प्यारी कलाकारी की साढ़े बजुर्गें गी पाईयै दिखदे हे ते अज्ज बी ओह् झुमके उन्नें गै सोह्ने लगदे ते बड़ी कारिगरी दी गल्ल कीती जाए ते तुस साढ़े जम्मू दे रियासी आह्ली साईड चली जाह्चै ते तुस दिक्खेओ घर दी जनानियां घा गी जोड़ी जोड़ी बिन्ने सोह्नें जेह् बनांदियां ते उंदे पर जेह्ड़ा रंग रोगन करदियां ते केह् खूवसूरत चीज़ निकली जंदी ऐ तुस साढ़े जम्मू कश्मीर दी गल्ल करो ते बसोह्ली आह्ली साईड चली जाओ ते इन्नी खूबसूत बसोह्ली पेंटिंग बनांदे के बंदा दिक्खियै मंत्रमुगद होई जाए बाकी दिक्खेआ जाए ते होर साढ़ी निक्की निक्की चीजां न जेह्दे च परानी साढ़ी सभ्यता झलकदी ऐ श्रीनगर च जाओ ते ओह् कांगड़ियें च जेह्ड़े कोले भखाइयै ओह् मज़ा आंदा सर्दियैं च ओह् साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ी सभ्यता ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा ई खूबसूरत ऐ ओह् शायद कुदै बी मिलना मुश्कल ऐ